ماہی گیر ایک ایسا پیشہ ہے جو سمندر میں کیا جاتا ہے نہ کہ زمین پر یہ دلچسپ اس لئے ہے کہ اس پے پیشے سمندر میں جا کر مچھلیوں کا شکار کرتا ہے جو کہ پیشہ ہے زمین پر نہیں ہوتا تقابلی طور پر دوسرے عام پیشے زمین پر کیے جاتے ہیں جب ماہی گیری صرف سمندر میں کی جاتی ہے جہاں کئی خطرات ہوتے ہیں مثلاً سمندری طوفان خونخوار خونخوار شارک جیسے کئی کئی خطرات اور وہ ڈوبنے کا بھی ڈر رہتا ہے اس لئے یہ عام پیشے سے مختلف ہے